मैं ड्राइंग क्लास में वर्कशॉप में भाग लिया हूँ जिसका अनुभव मैं शेयर कह रहा हूँ आपसे मैं ड्राइंग में जैसे राजमिस्त्री का प्रशिक्षण किए जिसमें हमको विशेष तरीके से उसमें सिखाया गया और प्रेक्टिकल करके भी बताया गया और विकसित भारत के मद्देनजर रखते हुए उसमें हमको बताया गया आप ईंटें जोड़ना घर बनाना है दीवार जोड़ना प्लास्टर करना बीम बांधना कई तरह की बात उसमें सिखाया गया जैसे सीढ़ी का कैसे स्टेप चढ़ाए ढाले कितना गहराई ये होगा कितना का स्टेप होगा कितना उसका चौकी बनेगा कितना पे ढलाई रह ये सब बताया गया कॉलम के के बारे में बताया गया कितना सरिया में कितना जिया कौन ढलाई होता है कितना उसमें कॉयल लगता है कितना पे बांधना है यही सब बताया गया प्रैक्टिकल करके भी हम लोग बताया गया एक दूसरे से हमेशा हम बात हुई इंजीनियर लोग थे सर भी थे जो होता है ये जैसे में उस सब थे वो सी ओ सब करके होते हैं भावी राजस्व कर्मचारी थे यही सब बताए थे ट्रेनिंग में भूकंप रोधी घर बनना चाहिए जगह भी अच्छा होने को लगना चाहिए और वो ही नीव कितना बेस कितना बने प्रेटीकल पे हमको समझाया गया और हमने भी समझा इस चीज को हमने अनुभव भी किया

बढ़ते विकास के क्रम बढ़ते हुए जो चाहिए वो सब हमको कुछ स्तर तक समझाया गया उसमें कौन सा सिमेंट लगा अच्छा है कौन सा सरिया अच्छा लगेगा कौन सा ढलाई कितना मोटा करना है कौन कॉलम का कास्टिंग है छत का लेबल क्या होगा दीवार में कौन सा दीवार कितना इंच का चुनाई होगा बाहरी ऑउटर प्लास्टिक कितने का लाना होगा दूर के लिए बताया गया दरवाजे के लिए बताया खिड़की का लिए बताया गया हम मकान में जो भी उपलब्ध जैसे किचन कैसा लेना चाहिए किचन का क्या स्लेप होना चाहिए किचन में जो बेसिन कहाँ लगेगा बेसिन का जगह क्या होगा ये सब सिखाया गया और बाथरूम कहाँ होगा वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हमको वहाँ समझाया गया वर्कशॉप में जो क्लास हम किए उसमें जो हमको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जिसमें हमको कुछ सीखने का अनुभव मिला समझने का भी हम लोग प्रयास किए और कुछ एक दूसरे से बाद भी किए जिसमें हमको लगा अच्छा बहुत मशहूर विशेष जानकारी मिली जिस स्तर से हम काम कर रहे थे उस स्तर से और प्रशिक्षण के द्वारा जैसे वर्कशॉप क्लासेस के द्वारा हमको जो है अनुभव मिला वो यही सब किए